हमारा विचार यही है कि किसान भाइयों की जो आत्महत्या करते हैं वह अपनी फ़सल नष्ट हो जाने के कारण ही आत्महत्या करते हैं क्योंकि जो किसान भाई हैं उनका जीवन व्यापन उसकी फ़सलों से ही होता है तो हम सरकर से यही कहना चाहेंगे कि किसानों के लिए और कुछ ऐसी योजनाएं चलाएं जिससे उनको कुछ मदद मिल सके उनकी फ़सल नष्ट हो जाने पर जैसे कि किसान योजना चलाएं बीमा योजना चलाएं फ़सल बीमा योजना जो होती है उसको चलाएं जिससे क्या है कि वह उस योजना को फ़ौरम डाल करके उसे योजना का अपनी फ़सल नष्ट हो जाती तो उसका वह मुआवज़ा उठा सकें